क'क्राझार जिल्लायाव गाहायै बर' हारिमुवारि हुदाफोरखौनो गोबांसिनै मानिनाय जायो लोगोसे बेवहाय असमिया हारि राभा हारि मुस्लिम हारि आरो राजबंसि हारिनि हुदाफोराबो एफा सोलिफानानै एबा हाबफानानै दङ नाथाय गाहायै बे जिल्लायाव एबा क'क्राझार जिल्लायाव बर' हारिनि हारिमुआनो हुदाफोरानो गोबांसिनै साग्लोबनानै एबा सोलिनानै दङ बे क'क्राझार जिल्लानि हारिमु एबा नेमखान्थि जेरै बागुरुमबा मोसानाय आर'नाइ लानाय खेराय होनाय बैसागु फालिनाय बेफोर हुदाफ्रा बर' हारि दं होननानै फोरमायो एबा सिनायनो हायो क'क्राझार जिल्लायाव लोगोसे बेवहाय असमियाफोरनि बिहु फालिनाय बिहुनि बिसोर हारिनि बिहु फालि दानाय एबा बिहु फालि सोलिनाय बेफोरजों बेवहाय असमिया हारिबो दं होननानै सिनायथिनाय होनो हायो लोगोआव बे ओनसोलाव एबा बे क'क्राझार जिल्लायाव मुस्लिम हारिबो एफा एनै थानायखौ मुस्लिम हारिनो आखु नेमखान्थिफ्राबो सिनायथियाव गोहोम खोख्लैनानै होनो हादों बिहोमा होनो हादों बिसोरनि जेरै गुबुन गुबुन समाव मसजिद गायसननानै धोरोम फालिनाय आरो इद उल फिथुर बेफोरबादि गुबुन फोरबो फालिथायफोरबो फालिनाय बे ओनसोलाव एबा बे जिल्लायाव नुनो मोनो बिसोरनि बिहोमाखौ होनाय नुनो मोनो नाथाय बयनिख्रुइ गोबांसिनै बांसिनै बे ओन्सोलाव बर' फोरनि दख'ना गाननाय बर'फोरनि हाथाय बाजाराव गुबुन गुबुन रोखोमनि फाननाय बेफार फालांगियाव नो होन गाननाय जोमनायावनो होन एबा बैसागु फालिनाय खेराय मोसानाय बेफोर गोहोमआ बे ओन्सोलाव गोबाङैनो गोग्लैनानै दङ